आङो मोजांसिन मोननायानो जादों शिलं शिलंखौ आं जोबोद मोजां मोनो बिनि जायगाफोरखौ स्टेन्डार्ड बिनि मिथिंगा बिनि बिफां लाइफां बायदिसिना जोबोद मोजां मोनो आरो आङो शिलंखौ आरोबाव आङो बे जोंनि बे आसाम आसामखौबो बहुद समायना मोनो आङो मानोना जोंनि आसामा गोबां रोखोमनि बिफां लाइफां दङ बेफोरजोंनो माने समायना नुहोयो आरो बेफोरखौनो आङो मोजां मोनो जोंनि आसामखौ साबसिन बेस्त मोजां मोनो आङो बेखौबो मोजां मोनो बिराद मोजां मोनो जिब जुनाद गोबां समायना समायना नुनो थाङो जोंनि आसामावबो गोबां समायना रमायना गार्डेनफोर दंसै गोबां आरोबाव बे जोंनि बेंगालर बेंगालरफ्रावबो मोजां मोजां मोनो बुंनो थाङोब्ला गासिबो जायगायानो मोजांजोब समायनाजोब आं गासिखौबो समायना मोनो आरो बेनो